नेवऱ्यो पातोळी शंकर पाळी बेसन लाडू चकली तवसोळी कण सयेचे लाडू रवेचे लाडू शिरमुलेंचे लाडू दोश बेबिंका दोदोल पायस खीर शिरो साकरभात बन्स मुटल्यो दोणे हालवो साकरेची कापां दाळीचीं कापां खाजें पेडे

गुलाब जामून केक बर्फी सोजी मुगाचे कोण दाळीचे गोडशें